साढ़े एरिया च इन्ने प्रोग्राम निं हैन जेह्दी बजह कन्नै साढ़े बच्चे अग्गें निं पढ़ी सकदे लेकिन अस चाह्नें की जादा कोला जादा इंस्टीटच्यूट होने दा आधार केह् होना जिस दिन बी ओह् साढ़े साईंस ते टेक्नोलॉज़ी कि में चाह्न्नां कि ओह् अग्गें इंजीनियर बनन ते अग्गें मैथमटिशीयन गी अग्गें लेइयै जान सब्जेक्ट बिच अग्गें जान असेंगी जादै कोला जादै कॉलेज़ खोलो क्नेक्टीविटी घट्ट ऐ रोड़ निं हैन अच्छे स्टूडेंट कुदै अच्छे स्कूल न ते सब गौरमैंट स्कूल गै न जित्थें थोह्ड़ा तेज़ साढ़े लाके न ते एह् साईंस दे बच्चे मैथ दे निं हैन हून कुत्थें इन्नी टेक्नोलॉज़ी एडवांस होना प्राईवेट स्कूल ऐ निं हैन कॉलेज़ भी प्रोफेशनल कॉलेज़ कोई निं ऐ जेह्दे नै की अस जादै कोला जादै प्रोफेशनल कॉलेज़ होना चाहिदे डिग्री नै साढ़े बच्चे बड़े टैलेंट न उंदे कोल बड़ा टैलेंट ऐ साईंस ते टेक्नोलॉज़ी गाइडलाईन अच्छी निं ते शार्टेज़ दा स्टाफ बी ऐ इत्थें साढ़ा जादै कोला जादै स्टॉफ लाओ जादै तां जे साढ़े बच्चे बी हर फील्ड च साईंस टेक्नोलॉज़ी इंजीनियर मैथामैटिक्स हर इक्क सब्जेक्ट दा टीचर होना चाहिदा तां साढ़े बच्चे बी कुदै साईंस टेक्नोलॉज़ी इंजीनियर बगैरा इंजीनियर बनी सकदे डॉक्टर बनन बहुत घट्ट स्टॉफ दी बजह कन्नै साढ़े बच्चे अग्गें निं बधी सकदे ते जेह्ड़े साढ़े स्टूडेंट न ओह् प्रोफैशनल कोर्स निं करी सकदे प्रोफैशनल कॉलेज़ निं हैन इंस्टीट्च्यूट निं हैन तां बी निं ऐं होर जादै कोला स्टॉफ इनक्रीज़ बधाया जाये तां गै हर बच्चा फील्ड बिच अपना मनपसंद सब्जेक्ट थ्होऐ उसी आं हर क्वालिटी एजूकेशन थ्होऐ उसी नेईं नेईं किश निं सिर्फ फॉर्मेलिटी आं जादै कोला जादै स्टॉफ क्नेक्टीविटी जेह्ड़े साढ़े रोड़ न डबल कीते जान साढ़े रोड़ सिंगल न इक्क गड्डी निं क्रॉस होंदी बिच रोड़ पूरा गै